बिहार सरकार जे छै बहुत ही अच्छा कार्य कर सकै करि रहल छै आओर विद्यार्थीके पढ़ाई लिखाईके क्षेत्रमे बिहार सरकार जे छै अहाँ देख सकै छियै बहुत ही जादा कार्य भए रहल छै बहुत नीति आबि रहल छै स्कीम आबि रहल छै जकर द्वारा जे छै अहाँ सबके पढ़ाई लिखाई करि सकै छियै एखन जे स्कॉलरशिप जे छात्रवृति फॉर्म जे छै उ आबि रहल छै सरकार पैसा दए रहल छै लड़की सबके जे छै आगा बढ़बै लए पढ़ाइ लिखाई लए जे छै साइकिल भए गेलै उ दए रहल छै जे विद्यार्थी जे छै से जादा दूर छै घर सरकार जे छै ओकर सब लए जे छै वाहनके जे छै उ व्यवस्था करि रहल छै जेतना भी अहाँ सबके जे छै रुपआके प्रॉब्लम छै आओर जेतना भी अहाँ सबके जे छै दिक्कत आबि रहल छै पढ़ाइ लिखाइके सरकार बिहार सरकार जे छै अहाँ सबके जे छै सब कुछके व्यवस्था कयले छै अहाँ सभकेँ जे छै से सब व्यवस्थाके लाभ लेवे के छै आओर अहाँ सभके आर्थिक आर्थिक स्तरपर भए गेलै या अहाँ सभके वाहनके भए गेलै अहाँ सभ जे छियै ई सभकेँ लाभ लए सकै छियै